हाथ से बने कपड़े बज़ारों में बने हुए कपड़े जो रेडीमेड कपड़े हैं उन्सके उनसे बहुत ही अलग होते हैं जो हाथ से बने कपड़े हैं उनकी जो फ़िटिंग है वो बहुत अच्छी होती है जिस तरह का हम बनवाना चाहते हैं हमें छोटा बनवाना है अपने हिसाब से बड़ा बनवाना है टाईट बनवाना उसी हिसाब से हमें बन जाता है और जो बज़ार में जो रेडीमेड मिलता है वो इसमें ये नही मिल पाता है इसलिए जो हाथ से बने कपड़े हैं वो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और हमें पसंद भी है और वो पहनने में काफ़ी आराम दायक भी रहता है इसलिए सबसे ज़्यादा लोग हैं वो हाथ से बने हुए कपड़ों को ही पहनते हैं उनका ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं